जय झूलेलाल मूंखे मां ॾह दरिजा पढ़ियल आहियां हिन लाइ मूंखे पढ़ण जो कोई शौक़ु नाहे वधीक मूंखे कुकिंग में ई ध्यानु आहे कुकिंग मुंहिंजी ॾाढी सुठी हूंदी आहे हिन लाइ मां उते वधीक कुकिंग में ई ध्यानु ॾींदी आहियां जय झूलेलाल